हैलो हँ कहियौ गणेश जी छी जेनाकि अहाँ ओ गाड़ी पठेने रहौं तऽ ओ अहाँके ड्राइवर साहब बढ़िऑं छलथि दरभंगा गेल छलहुॅं हम बड़ा व्यवस्था सँ लै गेलैथि बड़ इंतजाम सँ बढ़िआँ नीक लोक छलाह तेनाही एक बेर आओर गाड़ी पठाउ हम ओहिए गाड़ी सँ जायब ड्राइवर बढ़िऑं छथिन व्यवस्था सँ लऽ जाइ छथिन व्यवस्था सँ आनै छथिन ताहि कऽ दुआरे हमरा बड़ नीक लागल हमरा अहिंके गाड़ी सँ ताहि के दुआरे हमरा ओ गाड़ी पठाउ हम ओ गाड़ी पर मे जायब फेरो